बच्चों को स्क्रीन टैम के कारण आजकल खेल में कोई भी रुचि नहीं है जैसे सारे दिन मोबैल टी वी गेम वगैरह खेलते रहते हैं उनको बाहरी खेलों के लिए कोई भी टेम नहीं निकल पाता है वो उन नहीं पड़े रहते हैं गेम उममें मोबैल में लगे रहते हैं उनमें टी वी वगैरह देखते रेहते हैं लेकिन आजकल के बच्चों को जो बाहरी खेल है हमारे उन्हें कोई भी रुचि नहीं है मोबैल के कारण इसके वजह से वो उनके लिए हमको खेलने के लिए रुचि जागरण करनी है वो रुचि जागरण हम ऐसे करेंगे जैसे खेल मैदान हुए खेल मैदान बनवाकर या प्ले गार्डन है खेल के लिए झूला गार्डन के अंदर बच्चों के खेलने के लिए जो भी सुविधा होगी उससे उनके प्रेरित करना है बच्चों को खेलने के लिए बढ़िया सुविधा देकर हर तरह की सामग्री उपलब्ध कराकर उनके खेलने के लिए प्रेरित करना है हमको जिससे कि ये इस्क्रीन टैमिंग का खेल ना खेल सकें और जो बाहरी खेल हैं हमारे उन गेमों के लिए बच्चे तैयार हो सकें उनको कुछ ही जागरण हो सके इसके लिए हमको मोबैल वगैरह बच्चों के लिए कम यूज करवाना है जिससे कि बच्चे हमारे जो हमारे ग्रामीण खेल हैं औलम्पिक खेलों के लिए जागरण हो सके बच्चे को रुझान हो सके उसके लिए के बाहर कबड्डी खेलनी है गेम ग्राउंड में खेलना है झूले हैं झूलों पर झूलना है या कुछ भी है उनके लिए झूला झूलाने के लिए हमको गार्डन वगैरह उनके लिए है करना है जिससे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सुविधा हो सके मोबाईलों से गेम खेलने के लिए नुकसान काफ़ी हैं